ویسے ہمارے معاشرے میں کئی توہمات موجود ہیں جیسے کہ بلی کا رستہ کاٹنا جیسے کہ کانچ کا ٹوٹ جانا جیسے کہ کسی کو جاتے ہوئے پیچھے سے آواز لگا دینا جیسے کہ کسی کے جاتے وقت چھینک دینا ایسے پختہ طور پر علاقائی طور پر ہمارے علاقے میں بھی چیزیں موجود ہیں جس کو لے کر کے لوگوں کے اندر بہت ساری شبہات موجود ہے کہ ایسے کرنے سے منحوسیت ہو جائے گی ایسے کرنے سے ہمارے کام بگڑ جائیں گے جیسے کہ ہم کسی کام سے جا رہے ہیں تو سامنے سے بلی کا گزر جانا تو لوگوں کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں جس کو توہمات کہا جاتا ہے